आं दोरोङारि गेलेनायनि सायाव फंनैसो बिबुंथि होनो सानदोंदि आं उन्दै समाव गोबां रोखोमनि खेला गेलेयोमोन बिदिनो मारबल गेलेनाय जोलुर गेलेनाय दुब्लि बारिफ्राव खारदिंनाय हाद्रि सारफावनाय मारबल गेलेनाय साखा गेलेनाय बाथा बायदि बायदि खेला गेलेयोमोन बे खेलानिनो आं मोननैसो फंनैसो बिबुंथि होनो सानदोंदि जों उन्दैआव मारबल गेलेयोमोन मारबल गेलेनायाव जों साब्रै साबा लोगो लानानै गेलेयोमोन बे मारबल गेलेनायाव जों लुरि मारबल गेलेयोमोन आरो जे गाथा गाथा सोनाय गेलेयोमोन बे गाथा सोनाया मारबलाव बे गाथा सोनाय गेलेनायाव खनसे गावनायाव फोनांनो हाबा फोनांनो हाबा मारबल गरसे मोननाय बिदिनो जों गेलेयोमोन आरो लुरि होननाय गेलेयोमोन लुरिआव जों मारबलखौ लाइन बहायनानै बेखौ गावोमोन आरो मारबला गावनानै नांनानै खारबाथाय बिराथ सिन बोनाइनि बाहेर खारबाथाय बेखौ मोनोमोन आरो बे खारालासिनो जायगायाव थानानै मावनाल' थायोबा बेखौ फाइन हमनाय जायोमोन आरो फाइन हमबा बेयाव गरसे गावबा गरसे मारबल होफिननांगौ जायोमोन आरो बिदिनो जों खारथिंलायनाय गेलेयोमोन गामिनि गामिनि एलपि स्कुलाव लोगोफोरजों ज'मा ज'मा साब्रै साबा लोगो नांनानै खारथिंलायनाय गेलेयोमोन जेरै सासे सुवा जाहोनानै जों गुबुन गुबुन लोगोफ्रा खारथिंनाय आरो बे सुवा जानाया सोरबा सासेखौ दाङोब्ला बे गुबुन सुवा जानाय बिदि गेलेयोमोन आरो जों गोबां रोखोमनि खेला गेलेबावो जेरै बल गेलेनाय बल गेलेनायाव जों दाइन गु जन लोगो नांनानै गेलेयोमोन बे बलखौ जोङो नारें बल गेलेयोमोन नारें बलनि आरो बे नारें बलाव जों हाब्रु बारिआव गेलेयोमोन फिल्डनि हाब्रुबारियाव सासेया बलखौ हमथाग्रा आरो गुबुन मोनसे दोलोनिया गुबुन मोनसे बल हमथाग्रा बिदि लोगो लालायनानै जों गेलेयोमोन आरो जों थाखोमालायनायबो गेलेयोमोन लोगोफोरजों जमा जमानो जेरै थाखोमालायनाय खेलायावबो जोंहा सासेखौ सुवा जाहोनानै गुबुन जमा सानै साथामफ्रा थाखोमायोमोन आरो बे थाखोमालायनाय खेलायाव सासेया गुबुन सासेखौ सिगांग्रो नुग्रोब्ला बेयाव जों बे नुजाग्रोनाय नि नुजाग्रोनायखौ जों सुवा महरै सायख'योमोन बेबायदि जों थाखोमालायनायखौ गेलेयोमोन